हैलो मूंखे हिकु बैक कैब बुक करणी हुई पंजी तारीख़ सुबुह जो एयरपोर्ट वञण लाइ मुंहिंजी एड्रेस तव्हांखे मां लिखायां थो हरे रामा हरे कृष्णा अपार्टमेंट टे नंबर ओ टी स्टेशन रोड जे हितां मूंखे गाॾीअ में चढ़णो आहे ऐं मूंखे वञणो आहे टर्मिनल टू एयरपोर्ट ते त तव्हां मूंखे अमाउंट तव्हां मूंखे घणो लॻंदो इहो ॿुधायो ऐं तव्हां हुन ॾींहं ते तव्हांजी कैब एवैलेबल आहे न की न आहे उहो बि मूंखे ॿुधायो